मांखे बुनाई और कढ़ाई सां ॾाढो असरु पियो मांखे तॾहिं ही ख़बर पेई कि बुनाई कढ़ाई मांखे पहिरियों खां ईंदी हुई मुंहिंजी माउ अने माउ मूंखे सिखारियो हुओ त मूंखे नॉलेज हुओ हिन बुनाई और कढ़ाई जो त मूंखे जीवन में हिनजो ॾाढो महत्वु ख़बर पेई कि बुनाई कढ़ाई सिखण सां केतिरो फ़ाइदो थींदो आहे मांजी माउ सिखारियई उहो मूंखे फ़ाइदो नज़र आहियो और मां पंहिंजे परिवार लाइ मां कुझु मदद करे सघी हुन बुनाई कढ़ाई करे पंहिंजे घर खे संभालियो पंहिंजे ॿारनि खे संभालियो और मूंखे पैसनि जी बि दिक़त हुई उन्हीअ सां मूंखे पैसनि जी बि मदद थी और लॻातार कमु करण सां मूंखे ॾाढो सूर बि थींदो हुओ कॾहिं सुई चुभंदी हुई कॾहिं छा थींदो हुओ उन्हीअ खां पोइ एतिरो धाॻा सुई धाॻो हलाइण में मुंहिंजी अखि जी रोशिनी हली वेई और एतिरो मां सुई धाॻो सुई चुभी चुभी करे एतिरो असरु थी वियो कि मांखे दर्द बि अहसासु कॾहिं कॾहिं दर्द बि न सहन थींदो हुओ लॻंदो हुओ कि मूंखे हाणे सूर बि नथो थिए एतिरी सुई चुभियूं हुयूं कि मांखे सूर बि असरु न कंदो हुओ मांखे एतिरी उहो थियो मांखे मगरि सिलाई कढ़ाई सां मूंखे मदद बि ॾाढी मिली मां पंहिंजे परिवार खे संभाले सघियमि कम सा कम एतिरी मुंहिंजी शुक्रगुज़ारु हुओ कि मांखे हीअं नॉलेज हुयो हिनजो मां ॾाढी मां यानि जी मदद कई मदद थी मूंसा मूंखे मांखे मिली और इहो ई मां चवणु चाहींदी आहियां कि सभिनी खे हिन ई सभिनी जो कमनि जो नॉलेज हुजिणो खपे वक़्तु कॾहिं पुछी करे न ईंदो आहे छा कॾहिं छा भॻवानु कराए सघे